हेल' औ औ ओमफ्राय सोरमोनबा औ ओमफ्राय खबरा मामोन ए नांनायालाय नांगौमोन मावगोन होनब्ला नोङो अ

औ ए फैसायाथ' सप्तायावसो होयो पेमेन्टखौ औ

दिनावलाय बिदिनो तिनस' तिनस'आ गोग्लैयो उनाव माबा ओं ओं ओमफ्राय मावोब्लालाय नोङो औ मावोब्लालाय नोङो दा माबानिफ्राय फैब्लानो जाबाय बिस्तिबारनिफ्राय

औ औ मावफैजागोन औ अ दे औ औ औ ओं ओं मावफैजागोन हायोब्लाथ' अ औ औ मोजांसो जायो अ औ औ सप्तायावनो होयो खरसा खालामनो सुबिदा जानायनि बे बिस्तिबार बाजार खालामनाबो जानो हायो

होमब्लालाय ओं दे जागोन दे फैनो हागोन टाइमा ओइ बागानावनो नौथानिफ्राय हाबो नौथायाव मोनफैब्लानो जाबाय आरो ओं औ औ गोजानबो जायोना ओं जागोन दे सिनथा खालाम नाङा मावनो हागोन औ औ दे दे दे जागोन दे जागोन दे औ औ जागोन दे दे औ दे दे दे औ दे ओं